हां जी किन्नियां ट्रालियां रेता लैना तुसें अच्छा दो ट्राली तां अज्ज फिर ठीक ऐ इक ट्राली चार ज्हार ते दो अट्ठ ज्हार दियां पौंनियां तुसेंगी हून है ते हून केह् करी सकने अस इन्ना ते ऐ फिर असें बी अपना पज़ाना होंदा जेह्ड़े भरनें गी लाएदे होंदे उ'नें गी बी ते पैसे देने होंदे ते फिर असें बी थोह्ड़ा प्राफिट लैना होंदा थोह्ड़ा किन्ना चलो अच्छा साड्डे सत्त हां इन्ना गै करी सकने एह्दे कशा जैदा नेईं ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं